इन्टरनेट हमर जिनगीमे बहुत जेनाकि बैंक सँ सम्बन्धित कार्य होटल बुकिंग बस बुकिंग आदि काम करैत अछि हम अहिसँ बहुत पैसा निकालि मतलब पैसा निकालि सकै छी आओर एहिके कारण हम अनेक प्रकार के कुकिंग कऽ सकै छी जेकर लेल कपड़ा खरीददारी बुकिंग गैस सिलिंडर सँ काम अगर बुकिंग करबाक अछि तऽ ओ काम करै छी ई हमर जिनगीमे बहुत सुविधा करैत अछि एहिसँ हम अपन पे टी एम कऽ सकैत छी या कतौ पैसा मेर्जेन्सी मे भेज सकै छी जेनाकि ई ककरो मोन ख़राब भऽ गेलै हॉस्पिटल मे छनि तऽ हुनका पास बैंक पासबुक हुनका लग नहि छनि तऽ जा कऽ ओतऽसँ पे टी एम कऽ सकै छनि आओर ई बहुत प्रकार के काम करै छनि जेनाकि मोबाइल रिचार्ज कऽ एहि मे पैसा एकाउंट खोला कऽ जमा कऽ सकै छी एहिसँ बहुत प्रकारके काम कऽ सकै छी जेनाकि कपड़ा मंगा सकै छी फेर वापस कऽ सकै छी अगर नहि पसन्द आबय तऽ आओर एहिसँ अनेक प्रकारसँ चीज जेनाकि ड्रोविंग डिजाइनिंग या कोनो तकनीकी काम हम यूट्यूब सँ देख सकै छी सीख सकै छी जेकि आओर खास तरह कऽ जे विद्यार्थीकेँ पास पैसा नहि छनि ओहि मोबाइल फ़ोन सँ ठीकसँ पढ़ि सकै छनि आओर अपन भविष्य के उज्ज्वल बना सकै छनि वर्तमान मे ई मोबाइल जिनगी कऽ बहुत चीज मे काम आबि सकै छनि यहाँ तक पढ़ाइयो घरे मे भऽ जेतनि बैठल बैठल आओर गरीब बच्चाके खास कर गरीब बच्चाके लिये ई बहुत बड़का सुविधा छनि जेकि हर लोगके जिन्दगीमे अयबाक जरुरी छनि जेनाकि घर बैठल जे बच्चा साइंस रखैकेँ कोशिश करै छथिन ओ घर बैठल अपन क्लास कऽ सकै छै ओकरा दूर विदेश नहि जएबाक छनि